हमर गाँवमे सभसँ पहिने हमर गाँवके जे छै हमर गाँव सुखपुर थिक सुखपुर गाँवमे एहन कोनो एहन सड़क नहि छै जे मेन सड़क यानि जिला जाइबला सड़कसँ कोनो गली कि सड़क नहि जुटल हुअ आ ई सुखपुरके जनसङ्ख्या लगभग बीस सए पच्चीस हजार हेतय आ ई सुपौल जिलाके अंतर्गत सुखपुर गाँव छियै जे सुपौल जिलासँ आठे किलोमीटर दक्षिण स्थित अछि जे गाँव सुपौल जिलामे सभसँ पैघ गाँवमे हिनकर गिनती छै आ सुपौल आ हेड क्वार्टर जाइके लेल यानि गाँवसँ हेड क्वार्टर जाइके लेल हमरा आठ किलोमीटर तय करय पड़ैत छै जे नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे कहिऔ वा अंतर जिला सड़क कहिऔ ओ जुड़ल छै आ सुपौल जिलामे जे जिला आइसँ बीस वर्ष पहिने किछो नहि छल आइके समयमे एकटा बढिआँ शहर जकरा कहिऔ स्मार्ट सिटी तऽ नहि कहल जाइ सकैए लेकिन स्मार्ट सिटीसँ कम सुविधा नहि अखन छै सुपौल जिलामे तैं हमरा ई सुपौल जिला बढिआँ पसन्द अछि आ सुखपुर गाँव